अ मामोन बा ए दोङो दोङो दोङो हस्पिटालआथ' मा सोरबा माबा जादो नामा ए दिन सफैबाय नामा दिनआ सफैबाय नामा अ मोजाङाथ' दोङो दोंनायालाय बि माबा मंगलदैफोरावबो होनसोयो मानसिफोरा ओमफ्राय नैबे मबायालाय प्रेगनेन्ट थानायालाय बेयावथ' मंगलदैफोरावथ' बहुद मोजां बेलेग बेलेग दोङो नालाय फार्मासिफोराबो नोंनि लोगोआवसो सोनायनि लोगोआवसो आरो दामियाव सोब्लानो फैसायाथ' बहुद लायो होननाय खोनादो फैसाफोरखो बुरजा बुरजा लायो होनना खोनादो आरो अ अ मोजां मोजाङालाय मानसिफोरखौ मोजां

आङो मोजां हस्पिटाल आं मानसिफोरखोलाय बुंनाय खोनायो गुवाहाटिफोरावबो लाङो होयो होननानै ओमफ्राय थांफेरनाय जायाखै आरो गुवाहाटिफोराव थांनाय जायाखै ए दे फैसाया बांद्राय माने मुलियाव मोजां मोजाङालाय मोजां बहुद मानसियानो मोजां जादोर' आरो फैसानि लोगोआवसोना प्रेगनेन्टफोराबो फैसा थाब्ला मोजां जायो आरो फैसा ए मालाय ए बेलेकफोराबो जासोदो ओइ जाहानि खाथिनि माबानायफोराबो जि मोजां मोजां जादो इफोराव लांनायफोरानो मोजां जानाय खोनादो आरो बि मंगलदैफोराव लांनायफोरखोबो फैसायालाय लायो बेफोरावबो फैसाफोरालाय रेडि दंना गैयान' अ ओमफ्राय बेलेगावलाय सोंनाय नायाखै ओं ओइ जाहानि न' खाथिफोरनियाव बेलेगनियाव सोंहरबायब्ला मिथिगोन नामा आंबो आं बेखोनो मोजां मोनो आरो बै मंगलदैफोरखोनो मोजां मोनो बेयावनो जानायखायनो दाम मानसिया जेबो जायिखायनो दे लांनाय नाय जुदिहाय बेवहाय फैसाफोरखो रेडि खालामना ला फैसाफोरा बुरजा बुरजा लायो दे अ दे दे